औ आंना पार्सेल दंमोन रिटार्न आंना जेसमिन एड्रेसा ओरै बागानसालि कक्राझार गभार्मेन्ट कलेज खाथियाव टाउनावनो ओ कलेज नि सिदा फैनानै रायट सायदाव औ ओमफ्राय बेसे गोबाव लागोन ओम इसे थाब फैनो हागोन नामा माने बेलेगनि आन्दाराव माने आंहा इमारजेन्सि नालाय ओंखारलांनांगौ ओमफ्राय रुमाव रावबो गैयामोन औ औ इसे थाब हेल' औ सफैयाखै नामा दाबो औ औ ओ टेग आ दंखायो आं माबाखायाखैमोन बोखारखायाखै

औ अ माने आंनो गस्लाया लुज जादों ओमफ्राय कालाराबो डिसकालार फेदेद टाइप ओ नालाय ओंखायनो आं दोनला रिटार्न खालामसै

दे दे दे फैदो ओंखारना थागासिनो आं गेट आव